मूंखे वीडीओ गेम जे बारे में थोरी कुझु ॼाण आहे ऐं घणियूं गेम्यूं आहिनि कुझु ब्रिलिएंट आहिनि जेके ब्रेन खे बि एक्टिव रखनि थियूं कुझु गेम्यूं जूआ जहिड़ियूं पर ॿी बि थींदी आहिनि जींअ हाणे मुंहिंजी हिकिड़ी गेम आहे ब्रिज उहा ऑनलाइन असां कार्डस जी गेम आहे उहा रांदि कंदा आहियूं पर बिना पैसनि जे ऐं टे टे इंटेलिजेंट गेम